हॅलो डाडा बोर हा तूं केश हा मामी बी सोगली बोर हाय न्हू ओय सगळीं बरीं हाय उगडास कोत्ता तुमकां आं आरे दाडा आतां पावस पावस स्टाट जातलो मरे म्हाक सांग मरे कित्या हांव पुजायन दवरूं तें हॉस्टेला न्हू ओय ती मुगे म्हजी वांगडा भुरगीं हाय चोय तिवूय इचाताली भाजी मागीर ओक्तां बी कित दवरू काय बोरो ना ते न्हू रोकडी पावसा थोंडेकू जोर बी येता दिसतोर बोरें ती आहाय सोगली बोरी दाडा म्हाका येताणा तें हें घेवन यो आं पारो बांगड्या पारो आनी तुम पुरुमेंत केलो पावसाकू

ओय वोय ओय आमी केलोली भाजी केलो पोयर आं बोरें हांव मागीर तुका लिस्ट कोन्न दितां आनी पावस स्टार्ट जालें थिंगां चोड पावसू हे ओय न्यूजार वाचलो हांयें रेड अलर्ट येल् तो आं गेल तुमी आनी कांय ना चोलता शिकोप लेक्चर्स कॅन्सील कोत्ताय पावस चोड पोडटो म्हूण वोय तुंय मामी रेकाद दी हांयें इचाल्लां म्हूण सांग बरें बोरें बोरें बरो कोन्न बरें बाय